جب آپ کوئی زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ پودوں کا کیا کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بول دیتے ہیں بھائی کہ پانی روزانہ ڈالتے رہے اس کا خیال اچھے سے رکھے اور جب میں باہر جاتا ہوں تو اچھے سے اس کو گھیر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس کو کھا نہ لے پانی بھی کہہ دیتا ہوں پابندی سے ڈالتے رہے اچھی طریقہ سے پودا کو دیکھ بھال کرے